हेलो आप ओला से बात कर रहे हैं मैंने आपकी कैब बुक की थी वो अभी तक आप हमारे दिए हुए स्थान पर नहीं आए कृपया आपको कितना समय लगेगा आने के लिए हम आपका यहां इंतजार कर रहे हैं और हमको कहीं जाने में दिक्कत हो रही है आप कितने समय तक हमारे पास आ जाओगे कितना हम आपका इंतजार करें इस स्थिति से आप हमको अवगत कराएं कि अब हमारे पास कितने समय तक आ सकते हो हम आपका कितना इंतजार और करें